हेल्ल' मेडाम

हेल्ल' मेडाम आं हाल्दिबारि गामिनि हरनाया माने नै जोंनाव बिराद दैबाना जादोंनालाय बे दैबानायाव बिराद असुबिदा सोलिगासिनो दङ जानाय लोंनाय मोसौ मोसा दाउ बिराद गाज्रि माबा जाबाय गांसो मोनजाला ओजों मानसिबो मैगं थाइगं जाल्ला जाबाय बेखौनो मेडाम नो खिन्थाहरदोंमोन आङो माबाफोर राहा दङ नामा जोंना गामिया हाल्दिबारि होनो ओमफ्राय दैआथ' जोंनि गामिया ओरै माबाथिं फैनांगौ हाइथायगुरि सायद थिं फैथ'वाखै मेडाम रावबो

होनबा होनबा औ खर'आव बायदोंनो बेनिथाखायनो दिग्दार जाफैदों औ होनबा जों ज' जालायनानै थानोसै मोनसे जायगायाव दे होनबा मेडाम